जीवनमे हमे सबसँ बेसी शिक्षाके आओर अपन परिवारके महत्व दै छी एहि कारण जे कि परिवारमे

हमर विकास भेल परिवारसँ ही हम आइ एतऽ तक अएलहुँ आओर शिक्षा शिक्षा तऽ शिक्षाके तऽ एतेक महत्व दै छी जे हम बुझै छी जे जहाँ अहाँ जतेक अहाँ रोटीके महत्व दै छी ओतबे शिक्षोके दैके चाही शिक्षाके हमे बुझै छी जे एक रोटी अहाँ कम खा लिऔ लेकिन अहाँ शिक्षा जरूर प्राप्त करू हम जब शिक्षा ग्रहण केलहुँ तब हम बुझलहुँ कि की नीक अइ की बेजाइ अइ की करबाके चाही की नहि करबाके चाही ई शिक्षेसँ हमरा पता चलल शिक्षासँ देश दुनिआके जानलहुँ एतेक सर समाजके जानलहुँ सबकिछु शिक्षेसँ जानलहुँ शिक्षासँ जीवनमे आओर कतेक आगू बढ़ि सकै छै लोक ई बात जे शिक्षा ग्रहण करि रहल अछि से बुझै छै आओर परिवार परिवारके तऽ महत्व दैके सबके चाहबे करी एहि कारण जे कि परिवारके अहाँ नहि महत्व देबै तऽ बुझू अहाँ अपन जड़िसँ उखड़ि गेलिए जड़ि नहि रहत तऽ डारि पातके कोनो अथी छै जड़ि नहि ठीक रहत तऽ डारि पात कतेक दिन रहत तेँ परिवार जे छै अहाँके जड़ि छिए तऽ हम अपन जड़िके बहुत महत्व दै छी